एक्स्ट्रीम वेडर वेदर कंडीशन्स जी आसता जशे की खूब गर्मी जाली खूब थंडी जाली आनी खूब पावसाचो दीस जालो जाल्यार हय फोटोग्रेफीक हे इम्पॅक्ट करता खूब खूब टायपान करता जशे की जाले केन्ना आमी पावसान पयली पावस घेवया आतां आमी पावसान कोणाचो एक फोटो घेता सो आमकां जी इश्यू फेस करता ती आसा लायक पावसाचे थेंबे कॅमेराक पडले फोग आयलो सो हें सगलें आनी पावसान तूं फोटो केन्ना कॅप कॅप्चर करता पय तेन्ना आमकां खबर आसा की हांगा थंय खूब हरयाली आसता सो कॅमरा कॅम फोटोग्रेफी पावसा दिसांनी मातशे अशें हरो रंगाचो मातसो एक टिंट येता फोटोग्राफीन सो तो असो बरो दिसता बट जे थोड्याक अशें नॅचरल क्लासीक लायटींग जाय तेमी मातशे हांगा तेंकां मातशें इफ इफेक्ट जाता की अरे हे कितें हे बी म्हणोन आनी गरमे दिसान आमी शुटींग करतात फोटोग्राफी करतात गरमे दिसांनी सो गरमे दिसांनी कितें जाता पयलीच आमी घामान बुडलेली आसता बिकॉज गर्मी आनी सेकेंड म्हणजे कॅमराचो लायक फोटोग्राफी मातशी येल्लो टिंटांत येता लायक हय मातसो येल्लो टिंट येता तेका लायक हळडूवो सो बिकॉज गर्मी आनी तो सनाचो फोकस आनी मातसो येल्लो ब्लूश एक असो एक टिंट येता आमचे फोटोग्राफीर आनी थंडेन म्हटल्यार थंडेन म्हटल्यार अशी बरी नॅचरल लायटींग येता लायक सारक्यो अश्यो बरो फोटोग्राफी थंडेन येता बट थंडेन आमकां एकूच इश्यो फेस करपा पडटा जो आसा येजो लायक कॅमेराक परत परत फोग येता सो आमकां भाग दिवन तो फोग टिशन पिसो मेळ करपा पडटा